हैलो आं जी आं जी आं जी तुस कुत्थुआं बोल्लै दे माराज अच्छा अच्छा गलोह्दू राम होर खोड़ किन्ने क लैने ए तुसें तोड़ा हारा तोड़ा रेट पर मैह्ंगे न तोड़ा स्हाब ऐ कोई जेह्के बिल्कुल भुरजे ओह् आई गे ज्हार रपेऽ किलो किश पंज सौ आह्ले बी हैन ते जेह्के बाटे न ओह् दो सौ रपेआ किल्लो मीडियम जेह्के ओह् पंज सौ सस्ते बी इत्थुआं किन्ने करचै हून पर कोह्के बाटे लैने जां ओह्के लैने ओह् सारें कोला बधिया जेह्ड़े ज्हार रपेऽ किल्लो न तुस पराने गाह्क न इ'यां अस घटांदे इक रपेआ निं अबा तुसें ई कोई सौ रपेआ हारा घटाई ओड़गे नौ सौ तक्कर गल्ल करगे हां ओह् करी लैह्गे गल्ल जिसलै औना कैह्लूं ऐं तुसें लैने ईं कोई साड्ढे अट्ठ सौ करगे बदाम माराज एह्के आई गे बाह् रें सिक्कड़ै आह्ले आपूं भन्नना पौंदे ओह् आई गे दो ज्हार रपेआ किल्लो ते ओह्के आई गे जेह्ड़े बधिया बिल्कुल साफ सारे ता ओह् त्रै हां जी रेट माराज इ'यां मैंह्गे हे बा तुसें ई द'ऊं ज्हार रपेआ हारा हां शुहारे चला दे इस बेल्लै कोई ढाई सौ रपेआ ल् घटे दे थोह्ड़े पैह्लें साढ़े तिन्न सौ हे शैल बड्डा जी पर मलुक्के इन्ना इन्ना हां मुंगफली बी है हां होर लैना किश ठीक ऐ जनाब